हैलो बस ठीक ठाक जनाब तुस सनाओ तुस सनाओ कियां फोन कीता अच्छा आं भई जगह ऐ जगह ऐ बेचने ताहीं तुसें लैनी केह् लैओ म्हाराज जगह बथ्हेरी जगह साढ़े कश रेट म्हाराज तुसेंगी पता गै इसलै जगह ऐ निं रेही दियां जगह भी असें जेह्की रक्खी तुसेंगी पता जगह जेह्की हून अट्ठ नौ लक्ख चला दी अट्ठ नौ लक्ख मड़ला आं आं चाचु तुसेंगी पता यरो मैहंगाई बड़ी केह् ऐ यरो इन्ना हारा भी चला दा यरो चलो थह्ड़ा बहोत घट्ट करी लैगे चलो कोई ओह् नेईं नेईं यरो पंज बड़ा घट्ट एह्दे कन्नै कुत्थें बननी कोई ताहीं सत्तें तक्क मुकागे चलो तुसें जगह दिक्खी ते ऐ केह् जगह दिक्खी मिगी पता चाचु यरो केह् आं चलो भी कोई साढ़े छे हारा लाई ओड़गे नेईं नेईं साढ़े पंज निं करनी गल्ल एह् आयो भी बेहियै करगे गल्ल कोई निं खरी नी ओह् घर गै अंऊ सबेरै घर गै बडलै बडलै आई जायो तुस अट्ठ बजे हारे आं अट्ठ बजे हारे भी चाह् दा कप्प पींदे पींदे मारी लैगे गप्प ते बनाई लैगे जेह्का स्हाबी कताबी भी करी लैगे खरी नी ठीक ऐ तां खरी अच्छा